हम बचपनमे एगो किताब खरीदले रही जे किताब तनिका नामो सुनयमे अजीब लागल नाम रहै होमो सेपियंस ओ ओकर पढ़ली तऽ उतना समझमे भी ना आबे आओर पढ़यके मोन भी ना करै कि कथी हबय लिखल कथी की कहय चाहि रहलै लेकिन धीरे धीरे जब ओकरा पढ़ली तऽ समझमे आयल की कहय चाहि रहलै की लिखल हइ धीरे धीरे करिके पूरा किताब पढ़ली समझमे आ गेलै आब ओहि किताबके हम पढ़ली तब अब बहुत पढ़ैत छी बहुत अच्छा लागय जैसेकि कोनो प्रेम भऽ गेल जैसे किताबसँ एकदम लगाव हो गेलय हमेशा पढ़ैत छी ओकरा पढ़लाके बाद बहुत विचार भी बदलि गेलै बहुत अन्दरसँ एगो ठीक लागत हइ कि हँ अच्छा कयली जे पढ़ली बहुत विचार भी बहुत सकारात्मक हो गेल ओहिसँ आओर अच्छा भी लागल पढ़यमे आब हम कमसँ कम सप्ताहमे दू तीन बार जरूर पढ़ि लैत छियै आओर पढ़यमे भी आसान लागै छै जे कितना अच्छा किताब हइ